यूटूब पर मेरा सब से फे पसंदीदा चैनल है संजीव कपूर खज़ाना मुझे उनकी बनाई हुई डिसेज़ बहुत प्यारी लगती है और उन जो बहुत ईज़ली वो उसकी विधि बताते है जिस में मैं ईज़ली रेसिपी सीख जाती हूँ और मैंने उन से कई प्रकार की रेसिपी सीखी है चिकेन बिरयानी और दाल बाटी चूरमा और ढोकले डोसा इडली ये सब मैंने बहुत अच्छे से सीखी है उन से क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीक़े से आराम से स्टेप बाइ स्टेप हर चीज़ सीखाते है वो मेरे फेवरेट कुकर है और शेफ़ बेस्ट शेफ़ हैं